नमस्ते नमस्ते हम हम बाहर से आए हैं आपका गाँव घूमना चाहते हैं आपके गाँव में कौन सा पर्व होता है छत्त में क्या सब होता है छत्त में क्या सब होता है

हाँ हाँ

हाँ हाँ दीपावली में लोग क्या करते हैं दीपावली में क्या करते हैं

घर की सफ़ाई होती है और पूजा भी की जाती है हाँ हाँ बहुत ख़ुशियाँ होती होगी मिठाई उठाई भी बाँटते होंगे जब पूजा समाप्त हो जाती होगी तो मिठाई भी बाँटते होंगे ख़ुशी मिलती होगी आप लोग को और सब पूजा और कौन सी पूजा होती है आपके यहाँ रंग खेलते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं